हैलो जय झूलेलाल मां कपिड़नि जी थोकु वापारी थी ॻाल्हायां पई मां दिल्ली मां ई पई ॻाल्हायां किया क्रिरेशन किया क्रिएशन जे नाले सां मुंहिंजो बूटीक आहे मां होलसेल जी वापारी आहियां अछा तव्हांखे कुझु कपिड़ो खपेव मां हर वैरायटी जा कपिड़ा रखंदी आहियां सूट बि रखंदी आहियां साड़ियूं बि रखंदी आहियां ऐं साड़ियूं मां डिजाइन बि कराईंदी आहियां रैडी टू वियर बि ठाराहे ॾींदी आहियां साड़ियूं पंहिंजे अकॉर्डिंग ऐं वॻनि में बि मूं वटि इलाही वैरायटी आहे जीअं नायरा कट शरारा वारी स्कर्ट वारी ईअं इलाही तरह तरह जो आहिनि जेके अॼुकल्ह हलनि पयूं न उहे सारियूं वैराइटियूं मूं वटि आहिनि वॻनि जो रेट मुंहिंजे दुकान जो आहे ॿ सौ खां स्टार्ट तव्हांखे मिली वेंदो वॻो ऐं रेडीमेड मिलंदो रेडी टू वियर वारो ऐं वेंदे पंजें हज़ारें ताईं मुंहिंजी ड्रेसियुनि जो अघु आहे हा सॼा पेटर्न मिलंदा हा जेका तव्हांजी रिक्वायरमेंट हूंदी उहे सॼा ई वॻा मूं वटि आहिनि साड़ियुनि में बि जेके अॼुकल्ह हलनि पयूं बनारसी ऐं सिल्क जूं कॉटन जूं रेयॉन जूं जेके अॼुकल्ह ट्रैंड में आहिनि उहा सॼियूं साड़ियूं मूं वटि अथव हा साड़ियुनि जो रेट साड़ियुनि जो रेट थोरो अलॻि थींदो बनारसी साड़ी मुंहिंजी दुकान ते आहे सत सौ खां शुरू आहे ऐं चार साढे चार हज़ार ताईं बनारसी साड़ी मिलंदी रेडी टू वियर त ॾिसो ठाराहिणी पवंदी आहे उहा त पंहिंजे अकॉर्डिंग ठाराहिणी पवंदी कीअं तव्हांखे कहिड़ी प्लेट्स वारी खपे उन हिसाब सां मां तव्हांखे ठाराहे ॾींदमि उन जा चार्ज अलॻि अथव हा कपिड़े जे हिसाब सां हूंदो आहे हो त मुंहिंजो टेलर ॾिठलु आहे जहिड़ो कपिड़ो हूंदो आहे उन हिसाब सां जीअं पंज सौ बि ठाराहिणी वठंदो आहे ॿ सौ बि वठंदो आहे अगरि जॉर्जेट ठाराहींदव त टे सौ बि वठंदो बनारसी ठाराहींदव त उन में सत सौ बि वठंदो अठ सौ बि वठंदो ईअं हलंदी आहे हा बुक करण लाइ तव्हां ऑडर ॾियो तव्हांखे साड़ी खपे या वॻा खपनि घणा वॻा खपनि घणियूं साड़ियूं खपनि त तव्हां मूंखे ऑडर ॾियो मां तव्हांजो ऑडर वठी लिखी थी छॾियां ईअं तव्हांजी बुकिंग थी वेंदी हा ठीकु आहे तव्हांखे चांदनी चौक खां बि सस्ता रेट मुंहिंजी दुकान ते मिलंदा ठीकु आहे झटि ऑडर ॾिजो जय झूलेलाल हलो यादि कजो